आंनि नेगेटिभ इग्सफिरियेन्स नैथि प्रदाक जिन्स लंपेन्ट आङो बेखौ जोंनिनो चिरां दिस्थ्रिक्ट ओनसोलनि सिङाव थानाय बेंथल बाजाराव आङो बे जिन्स लंपेन्टखौ बायदोंमोन आरो बे जिन्स लंपेन्टनि प्राइसा दाम गोसामोन आरो आं बिखौ फसायनानै बायना लांदोंमोन लांनाय समावहाय आङो गान्नाय लोगो लोगो बारा गोजोन्नाय मोनाखै आरो सुनायजों लोगोसे सुनाय लोगो लोगो बिनि खालारा खारनो हमदों आरो सानथामसो गान्नायनि उनाव बे प्रदाक जिन्स लंपेन्टा जिनो हमदों बेनिखायनो आङो जोबोत दुखु मोनदों आरो बेबादिनो आंनि माखासे फायसाफोरखौ आङो लस जानाय मोनदों आरो आङो जोबोत दुखु मोनदों मानो होनोब्ला जिबायदि प्राइस दंमोन बेबायदि प्रदाका मोजां नङामोन बेनिखायनो आङो जोबोत दुखु मोन्नाय जादों आरो